हेलो हँ बोलू ठीके हइ अपन सुनाउ आओर जे नापी देलै हो हम ओहि अनुसारसँ ने हम सीले ओकरा हम आँय अच्छा ठीक हइ तऽ भेजम फेरसँ दोबारा ओकरा हम अच्छासँ बना देम तऽ अच्छा रहत देखिकऽ सी कऽ अच्छा बेकार नहि भेलै अहाँ भेजू हम फेर अच्छासँ सी देब बढ़िआँसँ ठीक रहत टेन्शन नहि लेबैके अछि कि हँ खराब भऽ गेलै कपड़ा एहि तरह बहुते कपड़ा रहै छै एहि चलिते अब हुलबुलीमे नापैके किछु नपा गेल किछु कटा जाइ छै सिएके कहुना सिआ जाइ छै तऽ हो जाइ छै तऽ गड़बड़ी तऽ कथी करू हँ भेजू ने हम बना देब अच्छासँ अच्छासँ बढ़िआँसँ जाहिसँ बुझाइत नहि बनि जेतै बनि जेतै टेन्शन नहि लिऔ बनि जेतै ओहिलए टेन्शन नहि लिऔ दर्जीके यहाँ कपड़ा अबै छै तऽ से तऽ फेर बनिए जाइ छै अच्छासँ पहिले ओकरा खोलैके हौते खोलिकऽ फेर ओकरा अच्छासँ बना देम कि करब अब तऽ इएह हरानी परेशानी ने हौतै तखन दोबारासँ बनि जेतै फेर नापी भेजब एहन नापी भेजू जाहिसँ ओहिसँ पूरा हम सेम टु सेम उतारि देब जखन अच्छा हो जाइत तऽ बादमे खोलै उलैके जरूरी नहि रहतै भेजू ने हम बना देम मेहनतके कोन बात अइ दर्जी एतऽ तऽ पचासगो कपड़ा अबै छै बनाबैके लेल तऽ सबटा दर्जी बनेबे करै छै भेजू दिक्कत नहि हैत बनि जाइत